लेखनक विचार हमरासभ के अपन परिसरसँ उत्पन्न होययै जाहि परिसरमे हमरसभ के निवास अछि ताहि परिसरमे अनेक शैक्षणिक संस्था सभ छै आओर जे की नव नव लोकके लिखबाक पढ़बाक हेतु प्रेरित करै छै जेना हमरासभ के परिसरमे साहित्यिकी नामक संस्था अछि किरण किरण मैथिली शोध संस्था अछि यदुनाथ आधुनिक पुस्तकालय अछि एहि सभसे संबद्ध रहलाक कारणसँ हमरा सभकेँ पढ़बाक आओर किछु किछु किछु लिखबाक विद्वान लोकनिक सम्पर्कमे रहलाक कारणे एतैसँ ओहिसभसॅं हम प्रेरित हमरालोकनि प्रेरित होइ छी आओर चाहे छी जे किछु लिखी किछु पढ़ी तेकर मुख्य प्रेरक इहाय संस्था सभ जे हम कहि चुकलहुॅं हँ से संस्था सभ छी